आमी पळयलाच आसतलें की हिंदी ही आमची राज्य भाशा जीचे कडेन कोंकणी भाशेची तुळा खुप करतात हाली हिंदी ही आमची राज्य भाशा ती सगळ्या लोकांक येता पुण कोंकणी कोणाक येना कोंकणी ही फक्त कोंकणच्याच लोकांक चडशी येता कोंकणी म्हजे आमची गोंयची राज्य कोंकणी म्हणजे आमची गोंयची भाशा आमची मायभास ती कोंकणी सुद्दा खुब तरेची आसा प्रत्येक जाग्यार वता तशी कोंकणीचो ऐक्सेन्ट बदलता इफ म्हापशां एक तरेची कोंकणी उलयता आसतली तीच तशीच कोंकणी आमी सावथ गोवाक पळोवची ना थंय मातशी वेगळी कोंकणी उलयतली हिंदी ही एक अशीं भाशा जी सगळ्यांक येता टुरिस्ट सुद्दा टुरिस्ट लोक सुद्दा जेन्ना गोंयान येता ते हिंदीनुच उलयतात ते कोंकणी शिकपाक सुद्दा ट्राय करनात वता थंय हिंदी आमका मेळटा पूण कोंकणीक मेळना हो प्रस्न सगळ्यांक सदांच आसता कोंकणीचो फुडार खुप गरजेचो आसा सद्द्या आमी सगळ्यांनी ए आय फॅार भारत ह्या इनिशीएटीवाक खुप थॅंक्यु म्हणपाक जाय की ताणे असो एक तो प्राजेक्ट केलो ज्या प्रॉजेक्टान सगळ्यो रिजनल भाशा आमचे सगळे जगाक जशेकी विकिपिडिया आसा तशें आता फेमस जातले आनी कोंकणीचो सुद्दा वॅल्यु सगळ्यांक कळटलो